ट्रैक में पहाड़ जे मथे ऊचायूं ते पहुची करे ताज़ी हवा खाइण जो आनंद ॿियों थींदो आहे जंहिंमें असांखे तरो ताज़ा जहिड़ी ताक़त महसूस थींदी आहे उहो शांति झरना नंढा नंढा वॾा वॾा झरननि में सनान करे आलो थी हवा खाई तेज़ ताज़ी हवा खाई करे एॾो सूकूनु मिलंदो आहे जीअं त सभु थकु लाइ छॾंदो आहे इहे नज़ारा हेॾा सुठा ॾिसण में ईंदा आहिनि की मनु मोहित थी वेंदो आहे